जोंनि ओनसोलाव मोननाय फालांगि जेनोबा जोंनि ओनसोलाव माइ गायनाय माइ आबादआव मोनो गोबां थाखा आरो एदिनो मैगं थायगं गायनानैबो मोनो आमफाय आरो गय बागान गय गय फिथाय फान्नानैबो मोनो अमा दाव बोरमा मोसौ लानानै मोनो एफ्रावबो थाखा मोनो इफोरजोंनो सोलिनो हायो आरो फिथाय सामथायबो गायनानै माबानो हायो जोङो जोंनियाव मोननाय सम्पथिया जेरै फिथाय सामथाय नारें खमला नारें खाग्जि आरो गय फिथाय नालेंखर फिथाय बिदि बायदि बायदि आरो जों दाव अमा बोरमा लानाय एफोरजोंबो जों थाखा मोनो आरो जोंनि मोननै हाग्रा ओनसोल नालाय एदिनो दंफां दंफां बागान दंफां बागानावबो मोनो जों दंफां बागान फान्नानै दंफां फान्नानैबो जों गोबां थाखा आरजिनो हायो आरो फिथाय सामथाय फान्नानैबो जों गोबां थाखा आरजिनो हायो जोंनि ओनसोलाव आरो माइ खेथि गोरान खेथि सबाय बेसर दालि मथर एदिनो आरो खुमब्रा लाव जोंखि थालिर बागान बानायनानै थालेरावबो गोबां थाखा आरजिनो हायो जोंनियाव आरो

ना एरिबो फिनो हायो आरो आनारस बागान गायनानै आनारसफोर फिथाय आवबो मोनो आरो बारि बागान खालामनानै बारि बागानावबो मोनो जोंनियाव